اتر پردیش میں کون بڑے مذہبی تہوار یا تقریبات منائی جاتی ہیں دیوالی عید کرسمس بیساکی اتر پردیش یہ اتنا بڑا پردیش ہے اس میں پیار محبت جاتی وادی سب ایک سامان ہے اس میں زیادہ تر آپ کو ہندو مسلمان میں محبت پائی جائے گی تہواروں میں محبت پائی جائے گی اور خریداروں میں بھی محبت پائی جائے گی زیادہ تر سب سے اہم اور سب سے خاص جو تہوار ہوتے ہیں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جو خاص طور پر دیپاولی جو سب سے بڑا تہوار ہے وہ مناتے ہیں اور ہمیں ہمارے بھائی جو ہیں جو مسلمان بھائی ہے وہ ان کا جو مذہبی سب سے بڑا جو تہوار ہے وہ عید ہے عید الفطر جو خاص طور پر ایک مہینہ کے روزے رکھنے کے بعد جو عید کا تہوار آتا ہے وہ اسے خاص طور پر مناتے ہیں اس کے بعد باقی وغیرہ بہت اچھے اچھے تہوار ہیں ہندو بھائیوں کے مسلمان بھائیوں کے بہت اچھے اچھے تہوار ہیں وہ آپس میں مل جل کر ایکجٹ ہو کر مناتے ہیں